आं बबन खंय आसा रे म्हाजें मात्शें काम आशिल्ले चोडणा म्हाका हे मातशें फेरीचो टायमींग म्हाका सांगतलो कितल्यांक तो एक म्हाका पळय आयक आयक एक म्हाका धा म्हणल्यार थंय पावपाक जाय सकाळची सांग म्हाका केन्ना आसा ती

कितें रे तुमच्यो फेरी सदांच मरे त्यो तश्यो हय पावोवंक टायमार टायम ना म्हणजे आता आठांक म्हाका मेळटली सारकी शुवर फेरी हां गर्दी आस गर्दी आसतली आनी दुसरी फेरी केन्ना आसा धाचे पयलीच सांग णवांक आसतली आं धांंक येता आनी फेरी ना जाल्यार आनी खंयच्यान वचूं तर रे दुसरे वाटो दुसऱ्या वाटेच्यान मेळटलें पयस पडटलें दिसता नू आं आसूं आसूं नाका फेरींतल्यानूच येता तूं एक मात्सो म्हाजे काम करतलो विचारून टायमींग सारको काडटलो एक धा सुद्दां पयलीं धा अकरांक सुद्दां केल्यार उपकारता कित्याक मात्सो स सांग बरें बरें बरें थँक्यू आं बरें बाय